असें लाईफ मोड़ च स्कैटिंग कीती दी ऐ क्योंकि साढ़ा इक ओह् ऐ ना स्किल ते ओह्दी इंट्रनशिप बी चला दी अजकल्ल न्यू ऐजुकेशन पैलिसी ऐ ना ते पंदरां दिन ते इंट्रनशिप होंदी ऐ ते ओह्दे च असें फैशन डिज़ाइनिंग बी कीती ही ते ओह्दे च हा लाईव मोड़ स्कैच पैह्ले दिन उ'नें आक्खे हा लाईव मोड़ स्कैच तुसें करना उसलै टैंशन बी बड़ी बाई माडल स्कैच कीती दी नेईं ही लाईव फिर टैंशन गी अगर असें बनाई बी लेई नेईं शैल बनी कुसै ने स्हेलियैं स्हूलियैं दिक्खी लेई तां बेशती होई जानी ते तेरी ड्राईंग इन्नी अच्छी ही ते ओह् एह्दे च तुगी केह् होई गेआ आंदा निं तुगी बनाने बो तो चलो फिर उस्सी ते असें छड्डेआ महै छोड़ो जो बोलदा बोलन देओ दुनियां तो केह् लैना सानूं हैनी अपना दिक्खो आपूं सैटिस्पैक्शन ऐ तां भाई ठीक ऐ नेईं ऐ तां बी ठीक ऐ महै चलो ठीक ऐ फिर बनाई लैन्ने आं अच्छी खास्सी बनी ते ओह् ते अक्सपिरिंस मेरा इन्ना अच्छा रेहा ना कि में कुछ आक्खी नेईं सकदी पैह्ले में सोचेआ कि नेईं भाई बेश्ती होई जानी ओह् होई जाना पर बाद च मेरा ड्राईंग अच्छी बनी गेई ते फिर मतलब कि अच्छी काफी अच्छी ड्राईंग ऐ जेह्ड़ी उद्धर दी टीचर ही उ'नें बी आखेआ भाई मॉडल स्कैचिंग कीती पैह्लें कदैं कीती दी ऐ में आखेआ कि नेईं मैंम मेरा फस्ट ओह् ऐ अटैंप्ट ऐ ते में बनाई आक्खै लग्गा दा ते निं ऐ फस्ट अटैंप्ट बनाई ऐ महा अच्छा ठीक ऐ फिर ओह्दे बाद डिफिकलटी ते बड़ी आइयां हां इस्सी बनाने गी ओह् हा कि अगर थोह्ड़ा मतलब बनानी होंदी नी अक्सप्रैशन बी बनाने होंदे कन्नै असें ते आक्सप्रैशन ते फिर पुत्तलें दा ते केह् ऐक्सप्रैशन बनाना ओह्दे दे तां ऐक्सप्रैशन लैस्स होंदा ते फिर ऐक्सप्रैशन लैस्स होंदा ते फिर ओह्दा ऐक्सप्रैशन दित्ते फेस फूस बनाया फिर बनाई ओड़ेआ ते मॉडल उ'नें ते स्कैचिंग लाईव आह्ली पुतले पर होई जंदी ठीक ऐ बट अगर कुसै बंदे दी बनानी होऐ ना बंदा केह् खड़ा हो ओह्दा लाईव स्कैचिंग बनानी ओह् मुशकल होंदा क्योंकि अगर बंदा थोह्ड़ा जा बी हिल्ली जा जां ओह्दी कोई चीज जेह्ड़ी ड्रैस पाई दी निक्की माड़ी मुड्डी चीज नेईं लब्भदी अगर ओह् गल्त होई जाए ओह्दे कन्नै बी थोह्ड़ा खराब खरूब होई जंदा बस होर कोई दिक्कत ते नेईं आंदी ऐ जेह्दी ड्राईंग अच्छी ऐ ओह्दे तांई लाईव मॉडल स्कैचिंग मुश्कल नेईंं ऐ ओह् बौह्त ही आसान ऐ उस बंदे तांईं जेह्ड़ा बचैरा नमां सिक्खा दा होग उस्सी थोह्ड़ा होना भाई कि'यां बनाना केह् करना उस्सी इक चीज बनांदे गै उसी टाईम लग्गी जाना बड़ा नमें नमें ऐक्सप्रैशन करने चाहिदे पैह्लें में बी ऐक्सप्रैशन पैह्ला गै हा बट अच्छा काफी अच्छा रेहा मेरा ऐक्सप्रैशन लाईव मॉडल स्कैच दा में ते आक्खनी सारें गी सिक्खना चाहिदा ऐक्सप्रैशन करने चाहिदे नमें नमें